हाँ बोलिये सर पहिने व्यवस्थाके मेन टर्म ई छै जे ओतय प्रोफेसरसभ टाइमपर अपन टाइमपर उपस्थित नहि होइत छै आ विद्यार्थिओ बेसी संख्यामे नहि पहुँचि पाबैत छै जाहिके चलते ई व्यवस्था कनि ढील चलि रहल छै

एतय मेन कारण उएह छै कोइ अहाँसे पहिने कम्प्लेनो नहि करैत छै तऽ हम केना बुझबै जे मतलब शिक्षा व्यवस्थामे ढील चलै छै तऽ हम किछु कार्यवाही करबै हँ हेतै हेतै केना नहि जरूर हेतै बहुत जरूरी छै हम अपना तरफसँ देखैत छियै पहिने जे भऽ जयबाक चाही आओर अहाँसभके कोनो एहि प्रकारके पढ़ै लिखैमे कोनो भी प्रकारके दिक्कत नहि हुए देखियौ ई सुधार होइके लेल तऽ सप्ताह भरि दस दिन टाइम लगतै तऽ हम अपना तरफसँ कोशिश करबै जे जल्दीसँ जल्दी अहाँके समस्याके हल भऽ जाए तऽ अहाँके आगे कोनो भी प्रकारके परेशानी नहि हुए हँ भऽ जायत हँ हँ एकदम भऽ जायत दस पन्द्रह दिनमे एकदम

ठीक लेकिन आब अहाँ वेट करू आ दस दिनके बाद ई प्रॉब्लमके बारेमे बात करब फेरसँ हँ ठीक

ठीक छै